बार्देस जिल्ल्यांत अशे खुबशे बदल जाल्ले आसात तेतूर शिक्षणूय आसा भलायकी आसा गरिबी सुद्दां आतां उणी जाल्ली आसा ह्या म्हणजे ताका ला ताजें कारण म्हणजे कितें तर जे सरकाराचे जे योजना आसात ते भरपुरशे आतां लोकांक मेळेले आसा तातूंत लाडली लक्ष्मी आसा जी चली भुरग्यांक मेळटा तशेंच अटल पॅन्शन योजना आसा जी जी पेन्शन मेळटा लोकांक खातीर जाण्टे जे लोक आसा तांकां ती पेन्शन मेळटा सायबरेज आतां स्टुडंट स्कीम म्हणजे कितें तर भुरग्यां आतां कोणा कडेन समज जर कंम्प्युटर घेवपाक जायना लॅपटॉप घेवपाक जायना जाल्यार ते सायबरेज स्किमी त्रू ते भुरग्यांग ती घेवपाक मेळटा समज जर एक कोण तरी गरीब अत्यंत म्हणजे सारको गरीब कोण भुरगो आसा किंवा चली किंवा चलो आसा तांकां ते अफोर्ड करपाक जायना जाल्यार ह्या स्किमीसून तीं आपूण तो लॅपटॉप किंवा तो कंप्युटर तांकां घेवपाक मेळटा हे अशे जे सुविदा आसा ते सरकारी ज योजणा आसा तेतुनसून बरोसो असो लोकांक बार्देसांतल्या असो फायदो जाल्लो आसा